आंनि बे सेकेनड प्रडाक्टनानो जाहैबाय आं दाख्लि दाबा गंसे बायना लांदोंमोन बे दाबा गंसे बायना लांनायाबो सामब्राम हानायावनो खनसेनो बुथुवा जाबाय